पहिरों जेको मां फोन वरितो हुन जी मूंखे बैट्री जीअ गर्म थी थी वञे ऐं पिचर क्वालिटी बि हेॾी सुठी कोन्हे आवाज़ बि दमदार कोन्हे